فشنگ یہ جو پیشہ ہے سب سے مزیدار چیز یہ اس میں یہ ہے کہ اس میں بینیفٹ بہت ہو اچھا خاصا ہوتا ہے اور اس میں سرکار جو ہے ستر پرسینٹ سبسڈی بھی دیتی ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے اور میں یہ نہیں پسند کروں گا کہ میری آنی والی نسلیں جو ہے اسی پیشے میں مصروف رہیں کیونکہ اس میں فائدے سے زیادہ مجھے کہیں نہ کہیں نقصان لگتا ہے اور نقصان اس وجہ سے ہوتا ہے کہ کبھی کبھار کبھی کبھار اگر باڑھ آ جائے یا پھر مچھلی کی فلو بیماری ہوتی ہے وہ پھیل جائے تو اس میں بہت سارے نقصانات ہو جاتے ہیں تو میں یہ نہیں پسند کروں گا کہ میری آنی والی نسلیں جو ہیں یہ فشنگ ہی کریں